دہلی میں بہت سارے واقعات آئے دن ہوتے رہتے ہیں جیسے ابھی دہلی میں بہت زور زبردست بارش ہوئی تھی جس کی وجہ سے ہر جگہ پانی بھر گیا تھا یا پھر یا پھر ایک عورت نے ایک اور ایک آدمی نے اپنی عورت کو پڑھایا لکھایا اپنی بیوی کو اور آئی پی ایس بنایا اور اس نے آئی پی ایس بنتے ہی اس آدمی کو طلاق دے دیا بہت واقعے بہت واقعات دہلی میں ہوتے رہتے ہیں ابھی سال دو سال پہلے جیسے ہوا تھا این آر سی سی اے اے ہو گیا تھا بارش کا جو بارش کا جو واقعہ ہے یہ بہت زبردست ہوا کہ ہر جگہ بارش ہوئی آپ کو نکلنے میں جانے آنے میں بہت دقت ہوئی تھی اگر آپ کوئی کہیں جانا تھا تو بہت دقت ہوتی تھی یا پھر لاک ڈاؤن یا پھر ابھی لاک ڈاؤن ہوا تھا اب دو سال پہلے لاک ڈاؤن کی وجہ سے آپ کو دقت ہو رہی تھی عام آدمی عام آدمی کو پیدل پیدل گھر جانا پڑ رہا تھا جو گھر نہیں جا سکتے تھے یا پھر بہت کھانے کی آدمیوں کو کھانے کی وہ ہو گئی تھی کہ ہمارا پیسہ ختم ہو گیا ہم کھانا کہاں سے لائیں گے اور اور لاک ڈاؤن میں بہت وہ ہوا بہت آدمی مرے بہت آدمی مرے بہت

اس کے بعد اس کے بعد سیدھے دہلی میں بہت بھینکر بارش آ گئی اور پانی بھر گیا ہم نے کہیں جانا تھا ہم نہیں جا پائے بہت ساری ایمبولینسیں جام ہو گئیں اس کی وجہ سے بہت لوگوں کا نقصان ہوا بہت لوگ کا انتقال ہو گیا اس وجہ سے بارش کا پانی بھرنے کی وجہ سے ایمبولینس ٹائم پہ مریض کے پاس نہیں پہنچ پائی اور یہ بھی ایک نیا واقعہ ہوا یہ بھی سامنے آیا تھا کہ آئی پی ایس آفیسر بننے کے بعد بیوی نے طلاق دے دیا اپنے پتی کو ایسے بہت سارے واقعات دہلی میں اب تک ہو چکے ہیں